हाँ नमस्ते

कार लोन एथी चाहिए मेरे को अक्टूबल हो सकता है अक्टूबल अक्टू हाँ कौनसा गाड़ी

कोई भी गाड़ी होए चार चक्का हाँ अरे होंडा शाइन हो होंडा शाइन हो होंडा शाइन हो ठीक है कौन कौन का डॉकोमेंट लगेगा आधार कार्ड पैन कार्ड हाँ हाँ

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है

ठीक है मैं कल ले के आएँगे

ठीक है

ठीक है ठीक है